एह् जेह्ड़ा क्वशन ऐ कि जेह्ड़ा स्टेज़ बिच फिर औंदा ऐ कि इक आर्टिस्ट नूं कोई म्युजिक करन नूं कि लोकें बिच बंदा इ'यां नर्वस होई जंदा कि की गाना ते लोक क्या गान गे लोक जेह्ड़ा मेरा मज़ाक लैगे की लैगे ते पैह्ली गल्ल ते एह् सारे कन्नै होंदा ते मेरे कन्नै बी होए दा जि'यां बड़े लोक आए दे होंदे ते इ'यां होंदा कि में शैल गाना जां नेईं इ'यां गाना लोक मेरे केह् आखना जेह्ड़ा मेरा एह् आर्ट ऐ जेह्ड़ा में सिंगिंग करै ना एह् मतलब में शैल करै ना जां नेईं करै ना क्योंकि कोई बी चीज करो अज्ज दे जमाने च ते लोग बुरा बी आखदे शैल बी आखदे ते जे बंदा नमां नमां सिक्खै दा होग ते ओह् बुरे बिच जैदा सोचदा कि मिगी गालियां देआ दे ते तां गै आदमी अग्गें होंदा ते ओह्दे कोला ओवरकम करी लैंदा ते ओवरकम करने दी कंडीशन इ'यै कि लगातार अपने आर्ट उप्पर कम्म करना चाहिदा ते लोकें दी गल्ल घट्ट सुनियै कि बंदा अपने आर्ट पर कम्म करै जैदा फोक्स करै ते ओह् चीज बंदा पार करी लैंदा कन्नै कन्नै ते जेकर बंदा लोकें दी गल्ल पर करै ते ओह् चीज कदें ओवरकम निं होई सकदी जि'यां में बी बड़े बारी स्टेज पर चढ़ना ते ते सौ लोग गल्लां आखदे ते सौ तरीफ करदे ते सौ बुरा आखदे ते जे बंदा तारीफ दी सुनियै अग्गें बधदा रेह् अपने आर्ट पर कम्म करदा रेह् ते जैदा नेईं सोचे कि में उप्पर चढ़ांऽ कि नेईं चढ़ांऽ ते लोग मज़ाक बी लैंदे कि इ'यै साढ़ा एह् जमाना इंटरनेट दा ते लोग ते इ'यां कमैंट पर कमैंट करी लैंदे फोटो उप्पर जे किश लिखी लैंदे कोई मीम कड्ढी लैंदे ते बंदे गी थल्ले खिच्चन आस्तै ते ओह् जेह्ड़े बंदे नै सोचा दा होऐ की में करना ई करना ते स्टेज पर बंदा चढ़ी आ ते पैह्ली गल्ल नर्वसनैस होंदी इक दो बार ऐ इक दो बार ओह् झल्लनी पौंदी ऐ ते जे बंदा उप्पर चढ़ी गेआ ते कम्म करदा रेहा ते फिर ओह् ते बंदे दी आदत बनी जंदी ते फ्ही बंदा उसी पता में केह् करै ना उप्पर जाइयै ते ओह्दे कन्नै ओवरकम करी लैंदा कंडीशन गी जियां में ओवरकम कीता ते पैह्ली बार चढ़ेआ ते इ'यां शिवर होई जंदा बंदा इ'यां कंबी जंदा कि में कि'यां आखना केह् आखना भुल्ली जंदा की केह् लान करन आए दा केह् करियै आए दा ते ओह् फ्ही भुल्लनी निं कदें बस ते एह् करना कि में केह् करना केह् नेईं करना प्रैक्टिस करनी अपने कम्म पर जिन्नी प्रैक्टिस होंदी जिन्ना बी फोक्स होंदा कम्म पर ते ओह् जदूं जैदा शैल होई जंदा ते लोक फ्ही सपोर्ट बी करदे ते ओवरकम कन्नै ओह् चीज़ होई गै जंदी ते जेल्लै जैदा लोकें तुसेंगी सुनना शुरू करी ओड़ेआ जैदा लोकें सपोर्ट करना शुरू करी ओड़ेआ थोह्ड़े कम्म पर थोह्ड़े आर्ट पर ते ओह् चीज अपने आप ओवरकम होई जंदी टैम कन्नै